जब हमारे यहाँ बीमार भी किसी भी व्यक्ति होते हैं जो वो हॉस्पिटल जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो हम एक्स ले करते हैं और बीमारी का पहले देखते हैं और क्या बीमारी है कितना खर्चा आएगा ये सब देखते हैं उसी प्रकार के इसी प्रकार के हिसाब से बोलते हैं जैसे बी बहुत बीमारी जैसे हो जाता है कितना खर्च आएगा कौन सी बीमारियों से पहले पहले क्लियर किया जाता है कौन सी बीमारी है कैसे हुआ इस प्रकार के द्वारा किया जाता है जैसे बहुत बहुत भयानक बीमारी किसी की हो गई बहुत बहुत भयानक बीमारी जो उसको और नहीं हो पता है संभव नहीं है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाकर दाखिल किया जाता है उससे भी नहीं होता है जो अभी फिलहाल में बना हैं शायद स्मार्ट कार्ड जो भी कार्ड हैं उसे प्रकार उस कार्ड के सुविधा से भी हमको पैसे कम किया जा सकता है सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और इससे भी हम को सुविधा हो जाती हैं जो इनकम किसी को होता नहीं हैं जो सरकारी में जा सके उतना पैसा इनकम इसलिए हमें कुछ बीमारी होता हैं तो सब से पहले जाँच कर के और अच्छे से बता के तब किया जाता है नहीं तो उतना तो संभव किसी के हैं नहीं इसीलिए किसी भी प्रकार के विषय में सर्दी हो सरकारी में जाते हैं कोई भी कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और उसे होता है नहीं तो ऐसे में तो नहीं हो पाएगा ऐसे में किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है तो कहाँ जाएँगे तो उसमें कार्ड रहेगा हैं उस कार्ड से सुविधा दोबारा किया जा सकता है और नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल में जाके हुए थोड़ा बहुत कितना हो सकता है उतना जानकारी मौजूद कर सकता है लहगीली हॉस्पिटल के बाद वहाँ तो उतना तो इनकम उतना तो अच्छी नहीं हो पाएगा जितना सरकारी हॉस्पिटल में हो पाएगा और जहाँ भी लेगा जो भी चीज का बीमारी होता हैं वहाँ पर खोज किया जाता हैं तभी कुछ हो पाएगा नहीं तो